बेगूसराय जिला सऽ बोलै छियै अहाँके गाममे अहाँके इलाकामे मौसम कैसन छै अभी

असार केना चलै छै अभी बरषो हइ अहाँ एने हँ तब ठंडी आरके मौसम केहन चलै है अपना एने भादबमे तब गंगा जी आबै छथि अहाँ एने अच्छा ठंडी कोन कोन महीनामे अहाँ एने रहैया नहि हमरा आर एने तऽ बहुत ठंडी रहै छै छओ छओ महीना ठंडी रहै छै बरसात कए महीना अहाँ ओने रहैया हमरा एने तऽ बा एने सब तऽ परेसाने रहै छियै बारिस हमरा एने सब दिन होते रहै छै

अहाँ एने तऽ बाढि जाइ होयत एने गंगा जीके अच्छा तऽ कते दिना तक गंगा जीक पानी रहैया अहाँ एने तीन महीना नहि हमरा एने तऽ गर्मीयो खुब होइ छै मर तऽ पानि ओते गंगा जी वला नहि आबै छथिन हँ पान नहि आबै छथिन आ गर्मी खूब होइ छै हँ आ गर्मी सऽ परेसाने रहै छियै हम सब सब दिना एक रकम गर्मी रहै छै बढ़िऑं सऽ समय अभी मौसम कैसन हइ अच्छा अहाँके एने आब आयब घूमै लै